हा हेलो डॉक्टर हां डॉक्टर राजेंद्र उलयता डॉक्टर अशें म्हाका दोनीय सायडीच्यान फाटल्यान अशीं कळ मारून अशी येता आनी सामको उसळटा सणसणटा आनी म्हाका फाटलें दिसांनी असो मातसो स्टोनाचो प्रोब्लम आशिल्लो तेन्ना कितें करपाचें कितें करपाचे कितें मेडीसिन्स आं हां डॉक्टर डॉक्टर ना डॉक्टर आमी कालीदास डॉक्टर म्हण डॉक्टर कालीदास अय्या तेचे कडेन घेतले ट्रिटमेंट आतां परत म्हाका स्टार्ट जाला तें सेम प्रोब्लम म्हाका परत स्टार्ट जालो हय आं तेन्नाय आमकां हे ते लिक्विड दिल्लें सिरप दिसाक तीन वेळां घेवपाचें आनी दुसरें तें टेब्लेट सिस्टोन म्हण दिल्ले तेचे मातशें बरें आसले पूण कितें जाले तर थोडे दिसा खातीर म्हयनो भर दोन म्हयने सुमार ओके जाले न्ही आता म्हाका परत स्टार्ट जावपा लागले सेम सिमीलर पेन आनी एक फाटल्या दिसांक असो एक स्टोन बी असो पडून गेल्लो परत आनीक आसा कांय कितें कांय खबर ना पूण बरें नेक्स्ट सेटर्डे खंयच्या टायमार येवं डॉक्टर म्हळ्यार सांजच्या असे फ्री आसता असो सकाळी म्हाका मातशें काम येयल्या सांजचे पाचांक सुमार ते कितें सर हां हा उदक आमगेर चालूच आसा पूण कितें जाता एक एक वेळार कितें जाता ट्रान्सपोर्टाक बी गेले तेन्ना कितें जाता ट्रान्सपोर्टाक थंय गाडयांक बीन उरलो जाल्यार दीसभर भायर रावल्यार तें जायना घरा कडेन जेन्ना आसता हांव तेन्ना पिता हांव उदक दिसाक दोन लिटर तरी पिताच डॉक्टरान आमकां सागल्या प्रमाणे हांव उदक पित रावता अशें पूण ह्या दिसांनी भायर गेले तेन्ना अशें प्रोब्लेम जाता अशें आनी काय ना

आं आं आं ओके ओके तर ओके बरें